हींअर मुंहिंजे घरु शादी हुई त मूंखे कीअं मिशो एप जी तारीफ़ कई त मूं सोचियो मूंखे बि घर वेठे घुरायां मिशो एप मां त मुंहिंजो टाइम बचंदो ऐं मां उन्हीअ खां घटि में घटि ॿारहं ड्रेसियूं घुरायूं जोकी शादीअ में त ज़रूरत पवंदी आहे उहे ॿारहं ई ड्रेसियूं जा कलर बि मूं मोकिलिया ऐं उहे कलर बि सुठा आहियां मुंहिंजे मुताबिक ऐं कपिड़ो बि मुंहिंजे मुताबिक ई आहियो मिशो एप जी मां तारीफ़ इनकरे थी कया छो जो हुन मनु मुताबिक शइ मूंखे मिली ऐं टाइम ते मिली ऐं ॿीं ॻाल्हि त जेकियूं बि मूं शयूं घुरायूं उन्हनि मुंहिंजी ॾाढी सुठी कॉलिटी हुई ऐं मूं वरी तंहिं खां पोइ यूस बि कई कमु हुनखे यूस करण खां पोइ बि इहो ॾिठो त इहो एप मिशो एप मतलबु ॾाढो सुठो आहे ऐं सेट बि घणा कोन अथसि घटि रेट में सुठी शइ ऐं घटि टाइम में झटि शइ अची वञनि ऐं टाइम बि बचंदो त इन्हीअ करे मां अञा सुढो मिशो एप मां वधीक घुराईंदी आहियां ॿिएं हंधु मां मां मॉलनि मां घटि वठंदी आहियां ॿिया बि आहिनि मॉल पर मूंखे थोरा घटि पसंदि ईंदा आहिनि इनकरे मां मिशो एप मां घुराईंदी आहियां